ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے ریڈی میڈ کپڑوں سے مختلف ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی مرضی سے سل اپنی مرضی سے تیار کر سکتے ہیں بازار سے ریڈی میڈ ہم خریدتے ہیں اس میں ناپ تول کی پریشانی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہماری من پسند کا ملتا نہیں ہے اس لیے بازار سے ریڈی میڈ خریدنے سے بہتر خود بنانا کپڑے کو زیادہ اچھا رہتا ہے خود بنائے ہوئے کپڑے اپنے آپ کو زیادہ پسند آتے ہیں جو مارکیٹ میں نہیں ملتے جو ہم اپنے آپ تیار کر سکتے ہیں